हम जैसे कोमल कलि वह हो गया चमत्कार चमेली का फूल हो गया अभीर कलि का पेड़ हो पौधा हो गया चाहे गुलाब का हो गया इन सब फूलों को हम पहले से लाते हैं उसको मिट्टी खोदने है उसके बाद उष पौधे को डालते हैं थोड़ा सा पानी डालते हैं फ़िर उसको लगाते हैं उसके बाद उसको ढक देते हैं मिट्टी से फ़िर पौधे में पानी डालते हैं उसको फ़िर दू उषो सुबह शाम पानी देते है शाम और सुबह देते है दो टाइम नियमित रूप से उसके बाद उसके अगले हित कम से कम तीन चार पाँच छ दिन भी लग सकते हैं हफ़्ते भी लग सकते हैं उसके बाद छोटा सा उसमे कलि आता है जो फूल एकदम छोटा सा आता है उसके बाद चिटी के बराबर उसके बाद धीरे धीरे वह तीसरे चौथे दिन देखेंगे थोड़ा थोड़ा और आएगा उसमें पानी डालेंगे और उसको बड़ा करने के लिए कभी भी कहीं कहीं तो खाद थोड़ा सा दवा का भी प्रयोग हो सकता है वरना वह ज़रूरत नहीं हैं उसके बाद उसमें थोड़ा सा देखेंगे आप तो छोटा छोटा कलि निकलेगा चार पाँच ठो धीरे धीरे उसमें पत्ती आएंगें अच्छे अच्छे बड़े बड़े पौधा भी थोड़ा सा बड़ा होगा पेड़ की जो मात्रा है वह बड़ी होगी उसके जाड़े भी नीचे से बड़ी होंगी थोड़े फैलेंगी मज़बूत होंगी जो की और कलि भी छोटा से बड़ा होने लगेगा थोड़ा थोड़ा एक हफ़्ते में देखेंगे तो अच्छा कलि फूल दिखेगा आपको काफ़ी निकलेगा और उसके बाद उसको अगर आप उसको तोड़कर उसका माला बनाना चाहते हो भगवान को समर्पित करना चाहते हो तब उसको तोड़कर फूल बना सकते हो माला बनाकर भगवान को चढ़ा सकते हो ज़रूरत चीज़ें मतलब कर सकते हो मतलब फूल पौधे का यूज क्या जैसे जहाँ होता है सदियों में चाहे जिस चीज़ में आप क्र सकते हो आराम से दूसरी चीज़ यह है की अगर हम पौधे तोड़ रहे हैं तो वह फ़िर से हमें दिखे फरन हैं तो उसमे पानी बराबर डालेंगे उसका दयांन सेवन करेंगे उसके पचे और बड़े होंगे फूल भी बड़े होंगे उसके बाद उसमे छोटे छोटे देखेंगे तो कलियाँ निकलेंगी जो की अच्छे रीके से दिखेंगी आपको पौधों को बहुत ज़रूरी है आज के जानने में की उसे बड़ा पता निकले और फूल जब बड़े बड़े होंगे तो हमें हमेशा फूल पौधे की हमेशा ज़रूरत है बहुत ही ज़रूरत है आज के ज़माने में क्योंकि यह हमेशा हमेशा भगवान को चढ़ाने में काम आएगा या फ़िर किसी की सजाने में कहीं भी काम आएगा किसी की सगाई हो या कहीं भी हमें वरमाला की भी ज़रूरत पड़ती है पौधों का बहुत महत्वपूर्ण आज योगदान है फूलों का बहुत ही उसका सुगंध ही आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा होता है जिसको कहते हैं ही इ फूल से अच्छा कोई भी सुगंध नहीं है और इसे हम दे भी सकते हैं एक दुसरे को और इसे फुलाना चाहिए कलि कोई भी पेड़ पौधा लगा रहा आप देखेंगे बड़े बड़े कोई पेड़ ऐसे होते हैं जो बड़े हो जाते हैं उसके बाद इसमें काफ़ी बड़े होने के बाद पौधे में फूल देखेंगे आप पत्ते बड़े बड़े हो जाते है गुड़हल का हो गया गुलाब का हो गया तो यह सब कमल का हो गया यह सब जो है की बड़े पत्ते लेंगे फ़िर छोटा छोटा निकलेगा फ़िर वह खिलेगा बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही सुन्दर गुलाबी रंग के होंगे कोई कोई देखेंगे तो वाइट कलर के होते हैं कमल और जो बहुत सुन्दर भी होते हैं सुगन्धित अच्छे होते हैं इनकी सुगंध बहुत सुन्दर होती है आकर्षित जैसे कर लेते है वह और उसके बाद भगवान को चढ़ाने में भी अच्छा होता है सरस्वती माता को भी बहुत पसंद है और इसे सजाने से भी बहुत अच्छा फूल का पौधा मिलता है हमें इस फूलों को सजाने में बहुत काम आता हैं फूल से गाड़िया हो गई शादी में किसी की कुछ भी हो गया भगवान के लिए भी बहुत ज़रुरी है और दूसरी चीज़ की कोई त्यौहार हो गया उसमें भी ज़रुरी है फूल हर चीज़ में ज़रुरी है आज के डेट में फूल को अच्छे तरीके से उगाना चाहिए उसमें पानी नियमित रूप से डालना चाहिए ताकि वह अच्छे फूल खिल सकें अच्छे पेड़ हो दिखने में भी बहुत सुन्दर लगते हैं यह अगर आप घर और अच्छा बनवाए हो तो अच्छा पके यहाँ जगह भी अच्छा है तो गार्डन भी बनवा सकते हो फूलों का इसे लगाने के लिए भी अच्छी मिट्टी होनी चाहिए ताकि मिट्टी अच्छी होगी तो फूल भी अच्छा होगा मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो फूल भी अपने आप ख़राब हो जाएगा कितना भी अच्छा फूल हो वह खिलेगा ही नहीं और अच्छा बढ़िया मिट्टी होगी बढ़िया जगह होगा नियमित रूप से जब उसका सेवन करेंगे तो अच्छा पझल प्राप्त होगा आपको बढ़िया से उसको पानी वानी डालना चाहिए उसको अच्छे से गाढ़ा नीचे खोंना चाहिए एक इंच उसके बाद ही इसको लगाना चाहिए उसमें पानी वह भी डालना चाहिए उसमे आगे बीच में बीच में ग्राउंन कर के उसमें जगह बनाना चाहिए ताकि वह अच्छे रूप से पानी उसमें टिक जाए इतना से बनाना है मिट्टी खोदकर ताकि वह बढ़िया कमल खिल सके या फूल खिल सके गुड़हल गुलाब जो भी हो आप अच्छे से उसको फुला खिल सके सुन्दर रूप से